हलो जय झूलेलाल हा ही मूंखे जेको आहे त तव्हांखे छा ॿारनि जो यूनिफ़ॉम सिबाइणी हुई छा हान तो हा मूंखे जेको आहे मुंहिंजी साहेड़ीअ ॾिनो हुओ ऐं हुन ॿुधायो कि तव्हांजो स्कूल जेको आहे ॿारनि खे यूनिफ़ॉम सिबाइणी आहे त हिनकरे हुननि मूंखे तव्हांजो नंबर ॾिनो हुओ त हिक शइ ॿुधायो कि छोकिरनि जो आहे कि छोकिरियुनि जो आहे छोकिरियुनि जो आहे हान कॉटन धाॻे सां हूंदी कि ट्यूनिक हूंदी ॿई अच्छा सलवार कुर्तो हा ऐं हुन हम्म अच्छा अच्छा हुन खां पोइ हू मथां हू वेस्ट वारो बि खपे छा हान मथां रुॻो रओ हूंदो न ॿारनि जो त

अच्छा त हिनजी नाप मूंखे कीअं मिलंदी ॿारनि जी हम्म हम्म हम्म हा

हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हा त ॾिसो अॼु अॼु आहे असांजो नओं सेशंन जेको आहे पंद्रहनि ॾींहंनि खां पोइ थो शुरू थिए हान त असांखे तेसीं ताईं ॿारनि जा यूनिफ़ॉम खपंदा त हाणे तव्हां ॿुधायो तव्हां कॾहिं अची सघंदा छो लाइ असांखे पंद्रहनि ॾींहंनि में हू सिबियल खपे हान ऐं असां पहिरियों छहें या सतें दर्ज़े लाइ शुरू कयूं कयूं था हुन खां पोइ जेको आहे अॻिते जीअं थींदो त अठे नाहें ॾहें ताईं बि असांखे छोकिरियुनि जा वॻा खपंदा

हम्म छो त हा

हम्म हम्म हम्म हम्म न ॾिसो न हाणे ॿ सौ ॿ सौ वॻा आहिन ॿ सौ वॻा सिबण में बि त टाइम लॻंदो न हान सलवार कुर्तो मेन आहे त सिबिणा पवंदा असां तव्हांखे ख़बर आहे अॼुकल्ह दर्जियुनि जो कीअं हालु आहे कंहिं खे कंहिं खे गांव वञिणो हूंदो आहे कंहिं खे शादी आहे असां ॿिएं खे हूंदा आयूं कि हू बि पहुचनि टाइम सां तॾहिं कमु करण अगरि मुंहिंजे वस जी हुजे त मां केतिरो सिबी सघंदसि अकेले हान असां बि ॿिएं ते निर्भर रहंदा आहियूं त उहो ही आहे कि मार्जनि खणी कयूं ताकि ॿारनि जो जीअं नओं सेशंन शुरू थिए त ॿारनि लाइ वॻो तयार हुजे ऐं जेको आहे तव्हांखे बि जेतिरो आहे मिली वञे टाइम ते तव्हां असांजी बि मदद सवलाई सां करे सघो ऐं अॻिते अगरि मेन बि आहे छोकिरियुनि खे ज़रूरत हूंदी या नंढनि ॿारनि खे ज़रूरत हूंदी त हुननि लाइ बि असां यूनिफ़ॉम असां टाइम सां सिबी ॾींदासीं हा त इअं आहे न न त हिकु कयूं न ॾिसो अॼु आहे ॿुधर हान जुमे या छंछर ॾींहुं जेको आहे असां मां तव्हां सां सुबुह जेको आहे मिलण बि अची थी वञा ऐं मूं सां गॾु हिक छोकिरी खे बि वठी थी अचां ऐं हुन सां छोकिरियुनि जी माप वठी था छॾियूं ऐं हुन में अची वेंदो कि कहिड़े नाप जी असांखे केतिरा ठाहिराइणा आहिनि ठीकु आहे ऐं कप हान ऐं कपिड़े जो छा कंदा कपिड़े जो जेको आहे कपिड़ो तव्हां वठी ॾींदा कि असांखे पाणे वठिणो आहे असांखे जेको आहे रंग पाणे जेको आहे रंग असांखे ख़बर हूंदा आहिनि कहिड़े स्कूल जा कहिड़ा आहिननि त हुन हिसाब सां असां दुकान खां वञी चूज़ करे ईंदासीं त जीअं अगरि सलवार कुर्तो सिबिणो आहे त ॿारहं सौ पंद्रहं सौ त वठंदा आहियूं

त हुन में पोइ छह सौ पंज सौ छह सौ खनि पवंदो हा हा हा

हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म

हम्म

हू ॾिसो वॻा अगरि ॿ सौ आहिननि कि ॿ सौ खां घटि आहे ज़रा ही ॿुधायो हा एतिरा हूंदा न त ठीककु आहे असां सौ हान तव्हां लाइ घटि था कयूं चईं सै में करे ॾींदासीं

हा न न आहिनि आहिनि न एतिरो न एतिरो घटि न थी सघंदो अॻिते वरी ॿिया जॾहिं तव्हां ॿियो ऑडर ॾींदा त हुन ते असां बिल्कुलु घटि कंदासीं बट हींअर न छो छो त जेको आहे हींअर अघ बि वधिया आहिनि ऐं असां हींअर शादियुनि जा बि ॾींहं आहिनि ऐं बाक़ी बि ॾीण आहियां

त हम्म

हीअं हिन ॾींसो हीअं जीअं तव्हां गर्मियुनि जा वॻा सिबाया बरहाल त हिन में असां तव्हांखे घटि कंदासीं पर जीअं सीअ जा कपड़ा हूंदा आहिन या हुन में कुर्तो सलवार हूंदी आहे त हुन में असांखे घणी महिनत पव पवंदी आहे त हुन में जेको आहे इनकरे वधीक खपंदो भली हींअर जेको आहे सूती जो कपिड़ो आहे हुन में मशीन सवली हली वेंदी आहे त ठीकु आहे असांखे टे सौ खणी वठंदासीं तव्हां सां हा हम्म हम्म हम्म हम्म हा त तव्हांखे हम्म हम्म

हा हा हम्म हम्म ऐं अगरि हीअं कुझु थिए थो कि नाप कंहिं जी घटि वधि आहे त पोइ असांजो हुते माण्हू रहंदो ॿार हुते पाए करे ॾिसी वठंदा ऐं अगरि तव्हांखे लॻे थो कि कोई ऑल्ट्रेशन जी ज़रूरत आहे या कुझु हेठि मथे आहे त हू सवलाई सां थी वेंदो हम्म हान

हम्म हम्म हम्म हम्म हा त तव्हांखे छोकिरनि जा बि पेंट खपंदा अच्छा छोकिरियुनि जा त असां सिबियूं था तव्हांखे छोकिरनि जा बि पेंट खपंदा छा हा हा हा हा अच्छा हा त उहो ई आहे खमीस त हा ठीकु आहे ठीकु आहे त हीअ मुंहिंजो वॉट्सप हम्म

अच्छा हम्म हम्म ठीकु आहे हम्म हम्म ठीकु आहे अच्छा ठीकु आहे त हींअर इअं ई शुरूआत था कयूं न विस्पत जे ॾींहं मां तव्हांजे स्कूल सते साढे सते पंहिंजे मां हिकु मास्तर खे वठी थी अचां ऐं जेको आहे तव्हां ॿारनि खे पंहिंजे हाइट ऐं हुन हिसाब सां जुदा करे छॾिजो त हुननि हिसाब सां मां नाप सभिनी जी वठी वठंदसि ऐं पंद्रहनि ॾींहंनि में तव्हांजो कमु थी वेंदो हिक़ु दफ़ो ॿार पाए ॾिसनि वॻो सुठो लॻे या अगरि कुझु हेठ मथे थियो त ऑल्ट्रेशन कराए वठंदासीं हुन खां पोइ जीअं बि थींदो त अॻिते अॻिते ॿारनि खे कराइणो हुजे या छोकिरियुनि जे वॻो सिबाइणो हुजे त उहा असां जेको आहे हू बि ॾिसी वठंदासीं ठीकु आहे हा हम्म हम्म हा हुते हा हम्म हम्म ठीकु आहे त तव्हांजो बि कमु सवलाईअ सां न न न असां इअं कोन आहियूं असां इअं कोन आहियूं असां जेको आहे कोशिश कंदासीं कि ॿार हुन वक़्त पाए ॾिसनि ऐं जेको बि अगरि असां यूनिफ़ॉम घणो करे हल्को ढिल्लो ई रखंदा आहियूं ताकि ॿार सवलाईअ सां स्कूल में पाए सघनि ऐं हुननि खे तकलीफ़ न थिए ऐं गर्मी में रांदि वांदि ॿार कंदा आहिनि सुबुअ खां शाम ताईं पातल हूंदा आहिनि त हान हम्म हम्म हम्म हम्म हा हा हम्म हम्म हा हा हा हम्म हम्म हा हा ठीकु आहे त जीअं बि थिए थो मां हा मां विस्पत ॾींहं सुबुह जो सते बजे खण अची वेंदसि ठीकु आहे हान हम्म हम्म ठीकु आहे हान ओके जय झूलेलाल